औ आंनावहाय गोदोहाय खेबनायनि सावगारिफोरनि गोजाम हार्डक'पिफोर दङ मानोना गोदोहाय आं स्कुल फरायनायाव बिराद बेरायोमोन स्कुलनिफ्रायबो गोजान गोजानाव बेरायनो लाङोमोन ओमफ्राय बेयावनो फट' खेबग्रा केमेरामेनफोरखौ फैसा होनानै फट' खेबनो लांफायोमोन फोरोंगिरिफोरा बेनिनो बेयाव लानाय फट'फोरनि गोजाम सावगारिनि हार्डक'पिफोर दं गोजाम सावगारि आरो गोदान सावगारि डिजिटेल मुगायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि गोदोहाय मबाइलफोरबो गैयामोन ओमफ्राय बारा केमेराफोरबो गैयामोन बेनिखायनो बहाबा थांनांगौ जायोब्ला फट' खेबनो थाखाय केमेरामेनफोर लांफानांगौ जायोमोन ओमफ्राय दानि डिजिटेल मुगायाव गोबां दामि दामि मबाइलफोर ओंखारबाय बेनिखायनो गोसोबायदि फट' लानो हायो गोजाम सावगारिफोराव गोबां रां गारनानैसो फट' लानांगौ जायोमोन दानि गोदान मुगायाव गावबा गाव मबाइलजोंनो गोसो बायदि फट' लानो हायो रांबो गारनांला बेनिखायनो गोजाम सावगारिफोराव आंनि मोन्दांथिनि बेसेना बांसिन